हाल ही के दस दिन के अंदर मैंने एक घर के लिए बेड खरीदा था वो बेड बहुत ही अच्छा था और बहुत ही उसकी अच्छी सौन्दर्य थी और उसका बेड का लुक भी बहुत अच्छा था हाँ बाहर के जो भी रिलेटिव मेरे में घर पर आते थे वो भी उस पर बेड पर बैठते थे तो उसकी सुंदरता का भी काफ़ी वचन करते थे हाँ और उसके पाए भी बहुत अच्छे हैं और उसके जो उसमें छोटे छोटे गेट होते हैं सिरहाने पर वो भी बहुत अच्छे हैं अच्छी हाँ अच्छे हैं उसकी लकड़ी भी एकदम बहुत अच्छी है जैसे कि शीशम की लड़की है लकड़ी है जहाँ जहाँ तक हाँ मतलब बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है सब उसको देखकर हम सब घर वाले खुश हैं